ہلیو جی سر میں کارپینٹر بول رہا ہوں صاحب جی مجھے آپ کے یہاں آپ کے یہاں جو ہے شیشم کی لکڑی مِل جائے گا جی جی شیشم ہی چاہیے تھا مجھے ایک ڈبل بیڈ بنوانا ہیں آلماری بنوانا ہیں اور ٹیبل دو کُرسی چاہیے دو کُرسی چاہیے گھریلو سامان چاہیے جناب جی سر جی جی جی نہیں شیشم ہی چاہیے اور صحیح ریٹ لگا دیں

نہیں صاحب مجھے شیشم کی ہی شیشم کا ہی چاہیے جی اُسی کی اُسی کے مجھے بنوانا ہے بنانا ہے اچھا

میں کتنے بجے آ جاؤں کل کتنا صاحب کتنا اسکوائر فٹ کے حساب سے مِلے گا کیا ریٹ لگے گا ذرا کچھ بتا دیں گے نہیں دوسرا دوسرا دوسرا نہیں چاہیے جو بھی جو بھی مجھے چاہیے شیشم ہی چاہیے اور شیشم کا ہی بنوانا ہے جو ریٹ صحیح مناسب ہو وہ مجھے بتا دیجیے اور میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں کل کتنے بجے آ جاؤں آپ کے پاس ساڑھے گیارہ بجے ٹھیک ہے صاحب میں ساڑھے گیارہ بجے آ جاؤں گا

ٹھیک ہے سر